हैलो हरिओम जय झूलेलाल पुटु कीअं ठीकु आहे तबियत पाणी मस्तु मस्तु सभु बढ़िया आहे हिकदमि बढ़िया आहियूं ॿुधाए हुकुम कयो जी जी जी जंहिं में तव्हांजो इंट्रैस्ट हुजे उहो ॿुधायो तव्हां बिल्कुलु बिल्कुलु खिले तो ॾिसो हाणे घणा ही कोर्स अथव तव्हां बी एड बि करे सघंदा आहियो डी एड करे सघंदा आहियो मुंहिंजे विचार सां वधीक उहा नोबल जॉब आहे असां त बैंकिंग में अॼुकल्ह कंपटीशन जामु आहे ऐं अॼुकल्ह सुठियूं टीचर्स न आहिनि हिन करे बी एड डी एड कंदव त हिन में छा थींदो आहे तव्हां जो पार्ट टाइम जॉब थींदो आहे हीउ या त तव्हां मोर्निंग में ॿारहां सते खां ॿारहां हिकु ताईं फ्री थी वेंदव या त तू मंझंदि त वेंदीअ मंझंदि ॿारहां हिकु बजे वेंदीअ पंज छह बजे घरु हली ईंदीअ ऐं स्कूल जा टे चार महीना अथसि हा इंट्रैस्ट आहे तमामु सुठो स्कोप त ॾाढो आहे ज़िंदगी भर जेसिताईं तूं पढ़ु माना ॿार वॾा थींदा तॾहिं बि तव्हांजी रिस्पैक्ट रहंदी ॿारनि जे विच में ऐं पाण खे बि सैटिस्फैकशन मिलंदो बई मां पुछो पंहिंजे ॿारनि लाइ कयो जेके असांजे देश जा आईंदा आहिनि उहो त ॾिसो एक्सपीरियंस वठण लाइ पहिरियों फ्रैशर खे त पहिरियों जॉयन करिणो पवंदो न पहिरियों फ्रैशर खे त किथे बि ॾींदा न ऐं तव्हां बी एड डी एड क्वालीफाइड बी एड डी एड कंदींअ आरामु सां तोखे मिली कंहिं बि रैकोग्नाईज़ेशन स्कूल में हा उहो त ॿीहर करिणो तव्हां खां हा उहो त सहिणो सहिणो पवंदो न उहो त जी जी जी उहो सहिणो पवंदो पुटु न त कीअं कमु हलंदो उहो न सहन्दीअ त अॻियां हा ज़रूरु ज़रूरु महिनत हा जेतिरा ईमांदार असांजे फ़र्ज़ ज़रूरु ज़रूरु ऐं इहा ही हिकु नोबल माना तमामु सुहिणो जॉब आहे ऐं जेॾी इज़त बि आहे मार्किट में तंहिंखां पोइ तू प्राईवेट ट्यूशन बि ॾेई सघंदी आहे ॿारनि खे घरु वेठे पढ़ाई सघंदी आहे कमाए सघंदी आहे सुठो नालो थी वेंदो हा हा हा फलाणी टीचर असां खे न पढ़ायो असां हिन जे करे हा असांजो बि नालो रोशन थींदो तव्हांजो बि नालो रोशन थींदो ठीकु आहे मेन ॿारनि खे अॼुकल्ह सुठो टीचर्स मिलनि कोन थियूं सुठियूं दादियूं सुठियूं आहिनि ही कोन हा ठीकु आहे ज़रूरु ज़रूरु ज़रूरु ज़रूरु कुझु बि मदद हुजे तव्हां लाइ हाज़िरु आहियूं न ॿचा ओके ओके बाए बाए सभु सभु ॾेखारियुमि थैंक्यू महिरबानी जय झूले